ہم جب سفر میں نکلتے ہیں تو بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں اکثر کبھی یہاں وہاں گھومنے جانا ہو زیادہ تر تو جب گاؤں ہم لوگ جاتے ہیں ٹرین میں ٹرین پکڑنے کے لیے تو اس میں سے ایک تو یہیں نکلنے کے لیے رات سے ہی تیاری کرنا پڑتا ہے کھانا وانا بنائیے جو کپڑے وغیرہ ہوتا ہے وہ لینا پڑتا ہے پھر جب ٹائم ہوا اس سے ایک دو گھنٹہ پہلے اپنا نکلنا ہوتا ہے پھر گاڑی کیے گاڑی جلدی ملتا نہیں ہے مل بھی گیا تو اب یہاں سے نکلے تو راستے میں جام اب یہ بھی دقت ہوتا ہے کہ کیا پتہ کہیں ٹرین نہ کھل جائے کیسے کیسے کر کے تو جو ہے نا پلیٹ فارم تک پہنچتے ہیں پھر سب کا ٹکٹ بھی ہوتا ہے ہم لوگوں کا کنفرم ہوتا ہے پہلے بنا کے رکھتے ہیں کہ وہاں بہ آسانی سے ہم لوگ سفر کریں لیکن جب ٹرین کے اندر جب جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں تو سیٹ پہ ہم سے پہلے لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں تو جب اس سے معلوم کرتے بھائی آپ لوگ کہ نہیں ہم لوگوں کا ویٹنگ ہے ہم لوگ بھی جانا ہے اب ان کو کیسے ہم بھگائیں کیسے کریں اصل میں یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پریشانی سے ہم لوگوں کو جانا پڑتا ہے سیٹ رہتے ہوئے بھی بیٹھ کے ہی اکثر جانا ہوتا ہے